हमारे क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियाँ निम्नलिखित हैं जिनमें में मुख्यतः हिंदी हिंदी में हम राजस्थानी भाषा का उपयोग करते हैं शिक्षा उद्देश्यों के लिए हम विभिन्न भाषाएँ सीखते हैं जिनमें मुख्यतः हिंदी सर्वाधिक लोकप्रिय है और पहले नंबर पर है आज का युवा अपनी मातृभाषा बोलने में गर्व महसूस करते हैं क्यों क्योंकि मातृभाषा हमारी अपनी माता से प्राप्त होती है और मातृभाषा का उपयोग हम जन्म सही करते आते हैं तो हमें अपनी मातृभाषा को बोलने में गर्व महसूस होता है